पंद्रहं डिसंबर ॿ हज़ार पंज टेवीह मार्च उणिवीह सौ छहतरि नव मार्च उणिवीह सौ नवे अरिड़हं नवेम्बर उणिवीह सौ पंजाह सत्रहं नवम्बर उणिवीह सौ एकवंजाह